हेल' औ नै न'आवनो दङ अखा हानायखाय जेरावबो थाङाखै औ जोंहाथ' बावनो दोनफिनबाय ओमफ्राय मा नोंसोरालाय सोलायनो सान्दों स्कुलाथ' नोंसिनिआ दा अगजिलियामआव ना औ दाथ' ब्रह्म बाबा दं ओरै सिस्टार मार्गारेट दं रियेलिटि दं नोंसो अबाय मोजां मोनो

रियेलिटिजों ब्रह्म बाबाजोंथ' मोजां मोजाङा ओमफ्राय दामआबो बिदिनो एसे एखेयानो थांफ्रामो मोननैजों

एसे बांसिन थाङो आरो सामथिं बारा बुरजा नङा ओरैनो अगजिलियामआव हाबलानो फिसाज्लाया ए दा साननानै नायदो रियेलिटियाबोथ' मोजाङानो दा थांलाय फैलायनि थाखाय एथ' एसेआ जेनेबा बासआव थाङोब्ला औ बास बास मोनो बास हरो दा बासआथ' जोंनिसिमाव साराय साठथायावनो सफैयो दा साराय साठथायाव सफैब्ला मानि बै लामासिम ओंखारनान थाहैनांगोन आरो साराय साठथायावनो आमफ्राय जोंना फार्स्ट नालाय ओरैजायनिफ्राय कालेकसन खालामनान लांग्रोयो नालाय ओंखायनो साराय साठथायावनो रेडि जानांगौ ओमफ्राय जों न'निफ्राय दोनलांग्रा मानसि दंबालाय आठथायाव ओंखारलांबानो मोनहैयो आरो आरामसे बिदि

बासजोंबो मानि एखदम साराय साठथायावनो लांसै ओमफ्राय जों साठथा साराय सयथाफोरायनो सिखारखानांगौ जायो साराय सयथाफोराव सिखारब्ला हास्लाबा हास्लाबा जायोना नैबे संनांगौ जाहोहरनांगौ आरोबा जोंनि बेसोरो साराय आठथायावसो मोनहैयो स्कुलाव ओमफ्राय एखदम साराय साठथानिफ्राय साराय आठथा सिम बास गाखोनांगौ जायो आरो दोनलाङोब्लाय मोजांमोन सोलाबोब्ला

दे दे